चाय में आदि पड़ते हैं कभी कभी तुलसी के पत्ता धरते हैं

बढ़िया चाय पत्ती रहता है तो बढ़िया चाह बनता है नहीं खराब रहता है तो ये तीत होते हैं अगर दूध वाला चाय है तो दूध वाला चाय में चीनी पड़ता है दूध पड़ता है चाय पत्ती अच्छा रहता है तौ चाह अच्छा होता है बेटा है पोता है बाहर से गोहाटी से चाह पत्ती लाते हैं बाहर बाहर से लाते हैं बढ़िया चाह पत्ती ओकर चाय पत्ती अच्छा बनता है गाय के दूध भैंसी के दूध से नहीं मिलते हैं लेकिन गाय के दूध मिलते हैं न गाय के दूध में तीन टाइम चाह बनते हैं भिन से सुबह बनता है दोपहर में बनता है शाम में बनता है